जय झूलेलाल इंडेन गैस जी एजेंसी तां ॻाल्हायो था छा हा मां देवांशी मोटवानी ॻाल्हायां थी मां हाणे हेॾे शिफ्ट थी आहियां गैस सिलिण्डर मूंखे खपे त हुन जे लाइ छा प्रोसेस थींदो अच्छा अच्छा त तव्हां मुंहिंजो एड्रेस अपडेट कयो छोकि मुं मूंखे खाद ठाहिणी कंज़्यूमर आई डी पुराणी थी वई आहे पुराणी वारी हुए एक्स वाइ जेड वन ज़ीरो ज़ीरो टू हा नयो एड्रेस साऊथ मां हाणे साऊथ दिल्लीअ में शिफ्ट थी आहियां मुंहिंजो नयो एड्रेस आहे बी सी ब्लॉक लाज लाजपत नगर बी सी ब्लॉक एटी एट बी

तव्हां प्रोसेस कयो मूंखे हाणे एॾे वॾी दिक़तु थिए थी मूं में मूंखे ठाइण खाध ठाहिण में ॾाढी दिक़तु थिए थी हाणे मां रोज रोज ॿा ॿाहिरि सां कीअं घुरायां

ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल